میرا جنگل سے گہرا تعلق ہے اور میں اس کی خوبصورتی حیات حیات حیاتیاتی تنوع اور قدرتی ماحول سے بہت محبت کرتی ہوں جنگلات مختلف قسم کے نباتات اور جانوروں کے اقسام موجود ہوتی ہیں جو ماحول کو تن توازن اور برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے میں جنگل میں پھولوں اور درختوں پرندوں اور جانوروں کی نوعیت کا مشاہدہ کرنے کے لیے اکثر وقت گزارتا ہوں گزارتی ہوں جنگلی حیاتات کے تحفظ کے لیے میں جو اقدامات کرتا ہوں کرتی ہوں میں ان میں سے سب سب سے اہم جنگلوں کی صفائی غیر یا غیر قانونی شکار کو روکنا شامل ہے جنگلات کی کٹاؤ اور انسانی مداخلت کے تاثرت اثرات کو کم کرنے کے لیے مقامی کمونی کمیونیٹی کمیونیٹیز میں آگاہی پیدا کرتی ہوں اور ماحول ماحولیات کے متعلق تعلیم دینے کی کوشش کرتی ہوں